सिंधी भाषा ॾाढी अनोखी आहे और हीअं असां लाइ ॾाढी ख़ासि बि आहे सिंधी ॻाल्हि हाणे घटिजंदा था वञनि असांजे समाज में और सिंधी ॻाल्हाइण बि धीरे धीरे असांजे समाज में हाणे घटिजंदी थी वञे पई इन जो कारण इहो ई आहे कि अॼु कल्ह जा जेका माता पिता आहिनि उहे पंहिंजे ॿार खे शुरूअ खां ई सिंधी नथा सेखारीनि और अॼु कल्ह माता पिता जो चवणु इहो ई आहे कि ॿार अगरि अंग्रेजी में ॻाल्हाईंदो और हिंदीअ में ॻाल्हाईंदो त उहो अॻिते वधंदो पर ईअं नाहे ॿार अगरि सिंधी समाज जो आहे त उन खे सिंधी अचण बि ॾाढी ज़रूरी आहे और अॼुकल्ह जा माता पिता अगरि ध्यानु ॾियनि त बचपन में ई ॿार खे अगरि सिंधी सिखणु चालू करे छॾणु बचपन खां ई त हो सत्रहें अरिड़हें साले जे राज में वॾो थींदो त प्रॉपर सिंधी ॻाल्हाइणु सिखी वेंदो और अगरि ॿार सिंधी समाज जो ई आहे त उन खे सिंधीअ में ई ॻाल्हाइणु खपे उहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे और असां अॼुकल्ह सलाहूं त माण्हुनि खे उन्हनि जे माता पिता खे अॼुकल्ह जे ॿारनि जे माता पिता खे ईअं ई सलाहु ॾींदा आहियूं कि ॿार खे पंहिंजे सिंधी ॻाल्हाइणु ॾाढो ज़रूरी सेखारीनि ज़रूरु सेखारीनि और असांजी कोशिश ईअं ई रहंदी आहे कि असां सिंधी समाज में रहंदा आहियूं त सिंधी जंहिंमहिल ॿार सिखंदो आहे और असांजी क्लासिस बि हलंदियूं आहिनि सिंधी क्लासिस बि अॼुकल्ह घर में लेडिस और छोकिरियूं जेकी हूंदियूं आहिनि उहा हलाईंदियूं आहिनि कि अगरि तव्हां पंहिंजे ॿार खे सिंधी सेखारणु चाहियां थो त हो ॾाढा घटि पैसा वठी करे हीउ और ॿारनि खे सिंधी बि सेखारींदा आहिनि अॼुकल्ह त असांजा जीअं कि हिते धर्म आहिनि उहे बि सिंधियुनि जा धर्म जेके आहिनि उते बि सिंधी हलंदी आहे जीअं कि असांज सिंधियुनि जा सत्संगु थींदा आहिनि त उहे बि सिंधियुनि में हीउ थींदा आहिनि उन सां बि असांजी सिंधी वधंदी आहे और सु सु सिंधियुनि जा अगरि धर्म आहिनि त सिंधी हीउ उते हुजणु खपे उहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे और असांजो जेको जीअं झूलेलाल सिंधियुनि जो भॻवानु हूंदा आहे भॻवानु आहे सिंधी मुंहिंजो जेको झूलेलाल उहा ॾाढो ख़ासि आहे उहो हर घर में झूलेलाल जो असांजे सिंधी समाज में ॾाढो मान आहे और असांजो जेको झूलेलाल साई आहे उहो सिंधियुनि जे ई नाले सां ॼाणियो वेंदो आहे और असांजा जेके झूलेलाल जयंती थींदी आहे त उते बि असां उन्हनि सिंधीअ में ई नाटक और सिंधीअ में ई गाना वाना गाईंदा आहियूं उन सां बि असांजी सिंधी समाज खे ॾाढो सिंधीअ खे वधाइण में फ़र्क़ु पवंदो आहे असांजी कोशिश ईअं ई रहंदी आहे कि हर घर में जेके ॿार आहिनि चाहे वॾा हुजनि चाहे जवान हुजनि हर घर में जेके बि माण्हू आहिनि उहे सिंधी ई ॻाल्हाइनि छो जो सिंधी ई ॻाल्हाईंदा त असांजी सिंधी वधंदी और असांखे बि थोरो सो लॻंदो कि सिंधियुनि जे प्रति प्यार वधंदो असांजी अॼुकल्ह सिंधी ॾाढी समाज में घटिजंदी थी वञे और सिंधी माण्हू बि घटिजंदा था वञनि उन्हनि जो कारणु इहो ई आहे कि उन्हनि जा माता पिता ॿारनि खे अॼुकल्ह सिंधी नथा सेखारीनि पसंदि करनि इंग्लिश और अंग्रेजी पढ़ाइण में ई वधीक ध्यानु ॾींदा आहिनि त ईअं माता पिताउनि जी ॾाढी वॾी ग़लती आहे और इन ग़लतीअ खे अगरि माता पिता पान स्वीकार करंदो ॾिसनि त सिंधी असांजी घटिजंदी थी वञे त अगरि माता पिता पंहिंजे ॿारनि खे शुरूअ खां ई सिंधी सेखारींदो त पाण में जीअं दोस्त सिंधी ॻाल्हाईंदा त उन सां बि सिंधी वधंदी और हर ॿार खे हर घर में सिंधी ॻाल्हाइण बि ॾाढी सुठे सां अची वेंदी त असांजी कोशिश त ईअं ई रहंदी आहे कि असां सिंधीअ खे जेतिरो थी सघे वधायूं या त कि असां ॿाहिरि बि वेंदा आहियूं त साम्हूं वारो अगरि हिंदी शुरूआति कंदो आहे ॻाल्हाइण त बि असां पंहिंजी सिंधी में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं और सिंधीअ खे अॻिते वधाइण जी कोशिश कंदा आहियूं और हिन खे बि सलाहु ॾींदा आहियूं कि तू सिंधी समाज जो आहे तू असां सां हिंदी में छो थो ॻाल्हाए हिकु सिंधी भाउ थी करे तू असां सां सिंधी में छो नथो ॻाल्हाईंदो अगरि असां ई साम्हूं वारे सां सिंधीअ में ॻाल्हाइणु चालू कंदासीं और उन खे चवंदासीं कि तव्हां असां सां सिंधीअ में ॻाल्हायो त उहो असां सां ज़रूरु सिंधीअ में ॻाल्हाईंदो उन सां बि सिंधी वधंदी कि असां अगरि सिंधी ॻाल्हाईंदासीं त साम्हूं वारो बि सिंधी ॻाल्हाईंदो और अगरि साम्हूं वारो हिंदू आहे त बि असां अगरि सिंधीअ में ॻाल्हाईंदासीं त असांजी सिंधी इन सां बि वधंदी छो जो हिंदू माण्हू बि अॼुकल्ह सिंधी ॻाल्हाइणु धीरे धीरे सिखंदा था वञनि पिया ईअं ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे